मेरा नांऽ ज्योति दवी ऐ में में बीए क्लास फिफ्थ समिस्टर पढ़ा दी आं ते जेह्ड़ा एह् गल्ल कीती गेई की जेह्ड़ा एह् कपड़े धोने न ओह् सखांदे न जेह्ड़ा पानी होंदा ऐ ते ओह् फालतू दा ते ओह् कुत्थै ते जियां कि अस कपड़े धोने आं जियां बाल्टी दे बिच ते सब तू पैह्लें अस पानी रक्खने आं ते भी ओह्दे बिच निरमा पान्ने आं भी ओह्दे बिच कपड़े पान्ने आं तां ते उनेंगी थोह्ड़े नेह् मिंट छुड़ने आं उसदे बाद जेह्ड़ा ऐ तां अस उनेंगी शैल मलियै धोने ते धोइयै ओह्दे बिच्चा ते ओह् साबुन कड्ढियै पूरा ते उनेंगी अस धोने आं ते धोइयै अस ओह् धुप्पा रक्खने आं ते रेड़ने आं धुप्पा उप्पर ते ओह् जेह्ड़े पानी होंदा ऐ ते ओह् जेह्ड़े पानी निकलदा पिच्छें गंदा पानी तां ओह्नि अस साढ़ी सब्जियां लाई दियां होंदियां न उत्थें ओह् सुट्टनें आं जेह्ड़ा पानी होंदा ऐ